जी हाँ मैं पाँच नम्बर बोल सकती हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं दस हजार पाँच सौ इकतीस पचास हजार आठ सौ तेईस एक लाख बत्तीस हजार दो सौ पाँच लाख तीन हजार बाईस आठ लाख पाँच सौ दस